हेलौ माबोरै दं एह ओमफ्राय नोङो दा मा खालामनानै दंमोन एह नों इउथुब नायदों ना नायाखै एह आङो नायगासिनो नै सनिया किउनिखौ नों नायदोंना नायाखै एह एह नै आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायलाबायनानै बिदिनो मबाइल नायगासिनो दं आंबो औ ओमफ्राय मा मोनसे मा होनो मोनलाय बियो ब्लग खालाम ब्लग हगारदों ना बेखौ नायनो नायलाय नोङो लोगो दलिया बजान बेलि दान्स बानायदों ना बियो बेखौ नायनो हागोन नोंबो औ नायनानै माबायदि नुदों माबायदि मोनदों एह आरो बेना नानि नानि पियनाया बरिया मोजां गान खालामो ना बिनि रायलायनाय बिनि मोसानाय बिखौ मोजां मोनो आरो आङो आंबो नायो दायो सोर सोर दङ दायो सोर सोर दङ एह आंबो दङ नै ओरैनो जिरायनानै हारसिंनो बिदिनो नायलागासिनो मबाइल थुलागासिनो दं नों नायनानै माबायदि मोनो नों सोरनिखौ बांसिन नायो ए उम आंबो मोजां मोनो नानिनि थाखाय मोजां मोनो आङो मोजां मोजां मोसायो ना दे होम्बालाय लोगो दोनथ'नोसै